लेकिन ई जे कैनन थ्री जीरो थ्री छै ई बल्कि छै कनि भारी सेहो छै हम चाहबै जे एकरा कनि हल्का बनायल जाइ किआकि आइकाल्हि तऽ आब लेन्स जे छै से शीशाके जगहपर लोग फाइबरके लेन्स सेहो बहुत बढ़िआँ बनै लागलै हंँ ओ लेकिन हाँ भऽ सकै छै जे फाइबरके लेन्स एहि गुणवत्तामे महगा पड़ैत होइ तैं ई शीशाके लेन्स यूज करै छथिन जेकि भाड़ी होइ छै तऽ तै जे छै से ई बल्कि जे छै हमरा एहि प्रोडक्टमे एकेटा निषेधात्मक लागल